अगर एक युवा लड़के को पैसे निकालने की प्रक्रिया का वर्णन करें तो सबसे पहले तो उसको समझाना होगा कि उसका खाता किस बैंक में है और फिर वो उससे कहना होगा कि आप उस अपनी उस बैंक में उस ब्रांच में जाइए फिर वहाँ से चेक लीजिएगा उस चेक में अपना अकाउंट नंबर और जो भी डिटेल्स मांगी हो उसको फिल करना फिर वहाँ पर उस चेक में साइन करना फिर उसको उस पर सील लगवाना उस पर पेमेंट भी उसमें भरना है कि हाँ मुझे इतने पैसे निकालने हैं फिर उस पर सील लगवाना वहाँ वहाँ के कर्मचारियों द्वारा और फिर वहाँ पर जो डिपॉजिट होता है विड्रॉल होता है वो जो भी होता है वहाँ उस काउंटर पर जाकर पेमेंट वहाँ पर जहाँ से पेमेंट निकालते हों वहाँ पर उस चेक को सबमिट करना फिर वो वो उस चेक को चेक करेंगे और फिर उसके बाद जो है कि आपका जो जितना पेमेंट निकालना होगा उस पेमेंट को निकाल कर आपको दे देंगे जिससे कि आपका पेमेंट ईजीली निकल सकता है और और अगर कोई बात करें तो ऑनलाइन पर जाकर भी आप अपना पेमेंट निकाल सकते हैं आधार कार्ड की हेल्प से आज कल तो हर ऑनलाइन पर ये सुविधा उपलब्ध है फिंगरप्रिंट बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंट की हेल्प से आपका पैसा ईजीली निकल जाता है शेयर भी हो जाता है सेव भी हो जाता है जो भी है